हैलो तव्हां डस्ट मोबाइल मां था ॻाल्हायो त असांखे ऐ न मोबाइल वठिणो हुजे त कहिॾी कपंनी जो वठिणो पए ऐं वीवो वठिणो हुजे त पाण घणे पवंदो

असांखे असांखे वीवो सतावीह वारो वठिणो आहे त घणे पवंदो उहो अच्छा ईअं आहे त असांखे आहे न वीवो मोबल में कलर कहिड़ा कहिड़ा मिली सघंदा पाण खे अच्छा त असांखे ॾिसणा हुजनि त पोइ कीअं ॾेखारींदव अच्छा पर अॼुकल्ह ऑनलाइन घुरायूं था त पोइ उनमें त न मिक्सिंग पीस त इलाही था अचनि था असांखे नथी सम्झि में अचे ऑनलाइन जी त असांखे आहे न भाई मोबाइल वठिणो आहे पर था पर अघि त ॾाढो चयो अथव त असां ईअं कीअं वठी सघंदा तव्हांखां किस्त किस्तूं घणी भरिणी पवंदियूं असांखे सत किश्तूं भरिणी पवंदियूं त कहिड़ी तव्हां घणा वठंदा रोकिड़ा असांखां अच्छा ईअं अच्छा टिनि हज़ार खां टिनि हज़ारनि खां बि घटि न वठी सघंदव तव्हां असांखां टिनि हज़ार खां बि घटि न वठी सघंदव तव्हां हा त भले त पोइ किश्त घणी भरिणी पवंदी महीने पाण खे महीने घणी भरिणी पवंदी अच्छा ॾेढ हज़ार अच्छा ईअं हा त भले त पोइ मुंहिंजो छोकिरो अचे न त पोइ मोकिलियां थी ॾिसी वञे ऐं मोबाइल भई वणे थो वठंदासीं तव्हांखां न त पोइ ॾिसंदासीं ॿिए हंधि आ हा हा मुंहिंजो छोकिरो ईंदो त मोकिलिंदसि हा बसि जय झूलेलाल